हाँ लॉकडाउन में मैंने खाना पकाने की कोशिश की थी लेकिन खाना पकाते समय मुझे इतना बेकार खाना बना था मेरे हाथ से खाने की बजाय फेंकने का मन करता था मेंने लॉकडाउन में सारी काफ़ी चीज़ें बनाने की कोशिश की थी जैसे पानी पूरी बनाने की कोशिश की बर्गर बनाने की कोशिश की थी लेकिन मुझसे नहीं हो पाया खाना नहीं बना मेरे से फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था तो जल गया था खाना बनाने समय तो कोशिश कर की थी लेकिन खाना बन नहीं पाया कई बार कोशिश की मैंने फिर भी मेरे हाथ से खाना इतना अच्छा नहीं बना जितना कि मेरे परिवार वाले और बनाते हैं